ریاست ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ناکافی انفراسٹرکچر اور سامان کے مسئلے کو اس طور پر حل کر رہی ہے کہ جس سامان کی جہاں پہ ضرورت ہے اس کو مہیا کرانے کی ایک پورے منظم طریقے سے اس کو پورا کرنے کی پوری تیاری میں مشغول ہے